हेल' हा अ नोङो ना फानग्रामोनना ना बेफारि अ आंनो हाबायाव ना नांगौ जादोमोन ओरैनोथ' नाखौ मोनब्ला पन्सास केजिसो लाबोगोन आङो ओमफाय नाफोरासो मा मा ना दं नोंनाव ओरैनो हाबायाव होथाव थाव मासे मासे एसे फवासेफोर जानाय मोनब्ला जागौमोन र' ओमफ्राय दामफोरासो केजि बेसे बेसे जाखो एसे खमायदो आं एफा बुरजा पन्सास केजि मानि लांगोन माबा ना फोरालाय मा माथो ना दङो बै ग्रास फोरब्लाबो जागौमोन आरो हाबायाव सासे सासे होगोन नालाय खेबसेयैनो मासे मासे होनो हानाय ओरैनो आसि थाइसेबा थाइनै इजों समान समान जानाय इफोरखौ मोनब्ला साबसिन जागोन आरो इदि मासे मासेयैनो सासेयाव होनो ओमफायो हाबायाथ' संफोरमोन ओमफाय नाखौ आङो गामोनफोर मोनब्लाथाय नोङो नों हना दोनो ना मायो आं गामोन लायगौमोन आरो हाबानि थाखाय ओं ओमफाय दामा दामखौ बे देरस'आनो होन्दोंमोनना ए एसे खमायदो अ अ दे होमब्ला आङो गामोनो फुङावनो पन्सास केजि नाखौ लायना फैसै अ गामोनो होनब्ला हरफिनसिगोन ना अ दे होमब्ला औ दे जागोन दे